आम पहिनहुसँ आ एखन तऽ रिक्त काजसँ रिक्त भऽ गेल छी तऽ आओर पौधा आओर फूल लगबैके पहिनहुसँ शौक़ीन रही एखनहु शौक़ीन छी चाहे ओ वनवृक्ष होइ ओना फूलके हमरा लगभग बत्तीस तरहके फूल अछि जे नित्य अपन लगाएल फूल अपनेसँ तोड़िकऽ उग्रतारा मन्दिरमे भगवतीके समर्पित करैत छिअनि फूलसँ हमरा अतिशय स्नेह अछि स्नेह अछि अपना बग़ानमे तर तरकारी जे हमरा ओहिठाम उपजै छै चाहे ओ कद्दू कद्दू होइ कदीमा होइ झींगा झींगा होइ झिंगुली होइ खीरा होइ ओकरो बेबस्था हम छोटसन बग़ानमे केने छी हर साल ओकरामे अपन परिश्रम करै छी एकर अतिरिक्त जंगली पौधा जेना सागवानक सेहो हम बीजारोपण कऽ कऽ ओकर पौधा उत्पन्न करै छी चह शीशो आमके छोट छोट पौधा हमरा लगभग गोटेक हज़ारसँ ऊपर अपन आमके पौधा लगाएल एखन बग़ानमे उपस्थित अछि हमरा एक़रा प्रति ख़ास कऽ कऽ खेतिओसँ कृषियोसँ बेसी प्रसन्नता रहै अइ फूल फल आओर तरकारी तरकारी लगेबामे तेँ हम बुझै छिए आओर ओहिमे दुनू तरहक लाभ छै स्वास्थ्य लाभके सङ्गे सङ्गे आर्थिक लाभ सेहो छै आर्थिक बचत सेहो होइ छै तेँ एक़रा प्रति हमरा बहुत लगाव अछि आओर हमसभ अपना ढंगसँ करै छी